साहित्य कविता और कलात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूपों में हिन्दी भाषा का इस्तेमाल बहुत ही ऐसे रूपों में किया गया है साहित्य शास्त्र में हिन्दी भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं जोकि हिन्दी भाषा का उपयोग अधिक से अधिक वहाँ किया गया है कविता और जोकि हिन्दी भाषा अधिकतर रूपों में कविताएँ जो होती है वो हिन्दी भाषा में ही बनाई जाती है कविता को सुन के मनमोहक होता है एवं कविताएँ एक दूसरे के मन के बातों को अनुमुक्त कर देती है कविताएं हमें एक प्रेरणा देती है कविताओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कविताएं भी बहुत प्रकार की होती है दिल दुखाने वाली कविताएँ शायरी वाली कविताएं कविताओं का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसलिए और जोकि हिन्दी भाषा का उपयोग कविताओं में बहुत किया गया है है